दिक्खो जि'यां कल्चर दी गल्ल कीती जा ते साढ़े कल्चर च ढोलकी हुंदी ढोलकी स्हाड़े कोल इक ऐसी चीज ऐ साढ़े घर च इयां बी ऐ ओह् ओर साढ़े दादू हुंदे टाइम उसदा अस अजें बी यूज करदे कोई साढ़े घर ब्याह हुंदा जां होर ध्यार हुंदा ओह्दा अस यूज़ करदे आं ढोलकी दा ते कन्नै अस गाना बजाना हुंदा ऐ जेह्ड़ा ढोलकी दा ओह् ओह्दे कन्नै गै करदे अस ते होर बगैरा कोई डांस डूंस बी होर बगैरा जो बी अस करदे ते उस ढोलकी उप्पर गै करदे ढोलकी दा यूज अजें बी करदे अस ढोलकी साढ़े दादू होरें दे टाइम दी ऐ उसी अजें बी असें सम्हालियै रक्खे दा और उसी ओह्दी अस बड़ी केयर करने आं बड़ी केयर करने आं असें यूज़ बड़ा जरूरी जेहा करना होर बी स कोल बड़ियां चीजां न जेहड़ियां अस अजें बी यूज करदे असें अजें बी सम्हालियै रक्खी दियां जियां की चरखा हुंदा चरखा बड़ा चिर रक्खेआ ते एह् चक्क ऐ कि उस गी अस शादी ब्याह च नी उसी ओह्दा यूज करदे हैन ओह्दा अस्स इ'यां यूज करदे जदूं असेंगी कोई कुसा दी जरूरत पौंदी बनाना हुंदा असें जां कोई होर चीज बनानी होंदी ते ओह्दे कन्नै अस इस बजह कन्नै ओह्दा असें यूज अस स्पेशली अस शादी उप्पर नेईं करदे आं जां होर अस स्पैशल ओह्दा यूज अस जेह्ड़ा ऐ अस कोई ध्यार उप्पर नेईं करदे ओह्दा यूज उस बेल्लै होंदा जिस बेल्लै अपनी मर्जी कन्नै जिस बेल्लै बी अस करी सकदे बाकी ढोलकी ऐ ते ढोलकी दा गाना बजाना पर औंदा न जिस बेल्लै कोई साढ़े घर च ब्याह आंदा जां शादी होंदी कोई जां होर कोई ध्यार होंदा जां खुशी दा टाइम होंदा उस बेल्लै अस्स ढोलकी दा इस्तेमाल करदे गै साढ़ा मेरा परिवार ऐ जिस बेल्लै खुश होंदा पूरा इस बारी बी साढ़े घर जी पिच्छे नेई इक ब्याह होएया ते ब्याह होएया मेरे भाई ग्रां बेयाह होएया ते उन्नै केह् कीता के उत्थै असें उस ढोलकी दा यूज कीता असें दो त्रै दिन साढ़ै घर ढोलकी चलदी रेही उस ढोलकी कन्नै असें गाना बजाना जो बी हा अपनियां खुशियां हियां जेहड़ियां उस खुशी पर असें ढोलकी दा यूज कीता ढोलकी स्हाड़ै आस्तै बड़ी इस करी जरूरी ऐ क्योंकि असें उसी सम्हालियै रक्खे दा हा और में चाहना कि इ'यां बी उसी सम्हालियै रक्ख चे अस